इण्डक पानी लबै जाइ छिए हमसब गेहूँ धोए जाइ छिए पूजा पाठमे तऽ डोलसँ निकालिकऽ रस्सी बान्हिकऽ डोलमे तब डुबाबै छिए तब ओहिमेसँ निकालिकऽ गेहूँ ओहूँ धोए छिए पूजा उजा करै लागी छठ पर्व होइ छै तऽ ओहिमे हमसब लेके जाइ छिए तऽ वहाँसँ गेहूँ उहूँ धोके लाबै छिए पसारै छिए फेर फल फूल लगाबै छिए पानीके डोल लऽ कऽ जाइ छिए फेर डोलसँ पानी निकालै छिए तऽ फेर फल फूल सब धोइ छिए पहिले निकालैत रहै लोक गङ्गाजल छीटिकऽ आबि जाइ छै लोक गङ्गासँ पानी लाबै छै तब पूजा करै छै गेहूँ हमर शुद्ध होइ कि पबनि तिहारमे भी अच्छा लगै छै कलके पानी सँ अब कोइ नहि धोइ छै सब नदी सब कोइ नदीके पानीसँ धोइ छै कोइ इण्डकके पानीसँ धोइ छै अगर नहि मिलै छै तऽ कलके पानीसँ धोइ छै गङ्गाजल गङ्गाजल छीटि दै छै अहाँसब भी कलके पानीसँ धोइ छिए हमसब जाइ छिए तऽ इण्डकके पानीसँ जाइ छिए आओर डोलमे रस्सी बान्हिकऽ निकालि लै छिए फेर अथीमे गिन्नी लगा दै छिए धो धाकऽ रखि दै छिए आओर दूर दूर कुआँ रहै छै ओकरे लेल तऽ पानी कलेके पानीसँ धोतै जकर लग लग कुआँ रहै छै ओकर कुआँ ओहिठाम जाइ छै अपन डोल लऽ कऽ जाइ छै अपन धो धा कऽ लऽ आइ छै सब पसारि दै छै